हँ हेलो हँ बोलियौ हँ कतय अयलियैए कहाँ मधेपुरा एलियैए हँ हँ हँ एतय मधेपुरा बिहारमे जे छै ने बिहार आयल छियै बिहारमे मधेपुरा जिला आयल छियै मधेपुरामे जे छै से बढ़िआँ बढ़िआँ मेडिकल कॉलेज छै बढ़िआँ बढ़िआँ होटल छै एतय हँ हँ बढ़िआँ हँ सभकिछुके इलाज होइ छै बुझलियै आओर बहुत बढ़िआँ व्यवस्था छै एतय मेडिकल कॉलेज जे छै से मधेपुरामे खुललैए बुझलियै ने आ हँ बहुत दिनसँ एतय इलाज होइ छै सभ बीमारीके इलाज होइ छै बुझलियै ने हँ हँ सभ हँ सभ बीमारीके इलाज होइ छै मेडिकल कॉलेज जे छै से खुललैए बुझलियै आ यहाँपर जे छै से बढ़िआँ बढ़िआँ शहरमे होटल छै बढ़िआँ बढ़िआँ सभकिछु छै बुझलियै बढ़िआँ मार्केट छै बुझलियै ने शहर भी बढ़िआँ छै बुझलियै ने आओर सारा व्यवस्था छै कोइ दिक्कत नहि छै बुझलियै ने अहाँकेँ केहन बुझा रहल यए अहाँकेँ नहि नहि ई शहर केहन बुझा रहल यए हँ हँ अच्छे बुझबै छियै तऽ छेबै करलै अच्छा तऽ मानि लिअ हँ हँ आओर वहाँ अधिकसँ अधिक जे छै से हँ हॉस्पिटल हॉस्पिटलमे जे छै से अधिक से अधिक व्यवस्था छै सीट छै हँ बेड से लागल छै बीमारीके इलाज करबयके लिए जे छै से सारा व्यवस्था छै बुझलियै आओर एहि एहि एरियाके जतेक भी छै सभ भागै छै मेडिकल कॉलेज मधेपुरा बुझलियै हँ मधेपुरेमे ओ मधेपुरा जिला छियै जिलामे सारा व्यवस्था छै बुझलियै व्यवस्था कोइ दिक्कत नहि छै शहरमे बुझलियै ने बढ़िआँ बढ़िआँ होटल बढ़िआँ बढ़िआँ जे छै से दोकान हँ कलेक्ट्रेट छै सारा चीज छै ऑफिस छै बहुत काम होइ छै ओहि ऑफिससँ बुझलियै सारा व्यवस्था छै बुझलियै ने हँ ठीक छै बोलू मधेपुरामे जे छै होस्पिटल जे छै हँ हँ हँ बढ़िआँ छै हॉस्पिटल बीच हँ इलाज बढ़िआँ छै सरकारी होस्पिटल छै हँ हॉस्पिटल हँ हँ सभकिछु ठीक छै बुझलियै हँ मेडिकल कॉलेज भी छै ई सरकारी हॉस्पिटल भी छै सरकारिओ हॉस्पिटलमे बहुत अच्छा व्यवस्था छै कोरोनाके टाइममे एकदम मरीजसभ भरल रहैत रहै एकदम पूरा एकदम हॉस्पिटलमे बहुतके इलाज भेलै वहाँपर बुझलियै सारा व्यवस्था सारा व्यवस्था छै बुझलियै बढ़िआँ बढ़िआँ होटल भी छै आ बढ़िआँ बढ़िआँ दोकान भी छै शहरमे नहि नहि शहर बढ़िआँ देखयके लायक छै शहर हँ हँ अच्छा